हँ प्रणाम खुशी रहिऔ

हेलो अभी एलहुँ हन तऽ दश मिनट भेल हन बापरे आबैमे बहुत दिक्कत सिक्कत भेल बहुत भीड़ चलैत हए खूब होइत छै सुनऽ ओहन नहि हए की भेल अहाँके गावँमे पबनी होयत हइ ने केना होयत हए ओएह देखै लै अयलहुँ हन बताबु केना होयत हय पबनी

हूँ आइ तऽ खूब मुँह लगेने छी देआदमे

ई लोग पबनी लोग हमरे मुँहे जे सुनैत छी अहाँकेँ जे भिखारीमे पबनी जे होइत छै अहाँके सब पबनीमे अच्छा से पता होएत ने हँ नहि हम अपना मोबाइल पर देखैत छी नहि तऽ बहुत अच्छा अच्छा पर्वके बारेमे बतबै हए हमरा बहुत शक्ति मिलैत हए कि बिहारमे एहन आबो छै आबो छै कि बिहारके पबनी हमरा नसीब नहि होइए इहए चक्करमे हमे आएल छी अहाँके बिहारमे जे केना ठिके पबनी होयत छै हँ भगवानकेँ छठि मैआकेँ देखिऔ अथी त्यौहार जे हमरो नसीबमे पबनी देखैकेँ मिलल आँखि जुड़ाएल देखिके भगवान शरीर सब दै बिहारके आदमी एतबा जे करैत छै हमरो एक रत्ती देखबै दिअ सब दिन सब चीज नहि किछु होयत छै हेलो केओ किछु नहि मिललै आओर ठीक छै तब आरो चीज रहि गेलै ने अहाँ

पड़ोसी बाली चाची मरलै हन सियाराम हँ की मास्टर आबैत होयत जे बिहारमे ठीक हए तब अच्छे ठीक राखथु